میں اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال بہت ذمہ داری سے کرتا ہوں ہر دو تین ہزار کلو میٹر کے بعد سروس کرواتا ہوں جس میں انجن آئل چینج کرواتا ہوں ایئر فلٹر صاف کرنے اور بریک آئل چیک کر کرانا شامل ہوتا ہے چین کو ہر پانچ سو سات سو کلو میٹر کے بعد صاف کرتے ہوئے صاف کراتا ہوں اور اس پر گریس لگواتا ہوں تاکہ اسموتھ چلتی رہے ٹائرس کا پریشر ہر ہفتہ چیک کراتا ہوں کیونکہ صحیح پریشر کا سا نہ ہو تو گرپ خراب ہو سکتی ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھتا ہے بیٹری ہیڈ لائٹ اور انڈیکیٹر بھی ہر کچھ ہفتوں میں چیک کراتا ہوں تاکہ کوئی دقت نہ ہو جہاں تک سوال ہے کہ کیا کبھی بائک چلانا ترک تھکا دینے والا لگتا ہے تو ہاں کبھی کبھی لمبا سفر پر یہ واقعی تھکا دینے والا ہوتا ہے خاص کر جب موسم خراب ہو یا ٹریفک زیادہ ہو مگر مگر اگر آپ نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہو جیسے کہ پراپر ریسٹ لینا پانی ساتھ لے کے جانا اور ہر ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد بریک لینا تو یہ تھکان کم محسوس ہوتی ہے لمبے راستے پر میں ہمیشہ ہائڈریٹیڈ رہتا ہوں حالانکہ حالانکہ کھانا کھاتا ہوں اور ساتھ ہی اچھی نیند لے کر نکلتا ہوں